جی میں نے فیس بک ٹویٹیر اور انسٹاگرام تینوں سوشل میڈیا پلیٹفارم کا استعمال کیا ہے فیس بک میں دوستوں سے کنیکٹ رہنے کے لیے استعمال کرتا ہوں خصوصاً ٹویٹر کا استعمال نیوز اپڈیٹ کے لیے رہتا ہے انسٹاگرام تھوڑا انٹرٹینمنٹ منورنجن کے لیے رہتا ہے مجھے یہ تینوں ہی یہ پلیٹفارم بہت زیادہ پسند ہے تینوں اپنی جگہ پر بہت اچھے ہیں لیکن دیکھا جائے تو سب میں کچھ نہ کچھ رہتا ہے جیسے انسٹاگرام میں ریل کا فیچر لوگ ریل کو اب ٹک ٹاک کی طرح یوز کرنے لگے ہیں مجھے جو کہ بالکل ناپسند ہے یہ میری مختصر رائے ہے